चार अप्रेल उणिवीह सौ एकवंजाह यारहां अक्टूबर उणिवीह सौ सतवंजाह छह जून उणिवीह सौ अठवंजाह पंज मार्च उणिवीह सौ छावंजाह ऐं यारहां नवम्बर उणिवीह सौ उणहठि